ہمارے بہت سی ایسی جگہ ہیں میں وہاں پہ بہت اچھی اچھی تصویریں آتی ہیں جیسے کہ تاج محل لال قلعہ ممبئی ایسی بہت سی کافی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت اچھی تصویریں آتی ہیں ہمیں وہاں کھچوانا بہت پسند ہوتا ہے ایسے ہی بہت اچھی اچھی بہت اچھی اچھی بہت اچھی خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں جہاں پہ بہت اچھی اچھی تصویریں بھی آتی ہیں ہمیں وہاں جانا پسند بھی ہوتا ہے وہاں کھینچوانا بھی پسند ہوتا ہے ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ تاکہ اچھی اچھی تصویریں آئیں ہماری ہم اچھی تصویریں کھچ کھینچوا سکیں کچھ یادیں رہ جا کچھ یادیں بنا سکیں اور جو ہے ان کو دیکھ کے اور بعد میں اس ٹائم کی تصتویروں کو دیکھ کے بہت ہی اچھا بہت ہی خوشی محسوس محسوس ہوتی ہے